हँ हैलो हेलो बाजू मोबाइल खराप छै बड़का मोबाइल छै खराप छै अहाँके सामनेमे अइ मोबाइल देखियौ ने खोलिके जे कथी खराप छै की होइत छै की चार्जर खराप छै अहिँ ने कहबै जे अहिँ ने कहबै जे कथी खराप छै ई चार्ज नहि होइत छै हँ बजैत छी कै ला पंद्रह सए नहि लागतै कनिके मनिके तऽ लगबे करतै खराप छै तऽ कतेक हमरा लागतै खराप छै तऽ एक सए दू सए लगतै एहिसँ बेसी नहि लागतै तऽ होइत नहि छै सब चीज होइत छै कोनो नया मोबाइल नहि कीनैत छी जे हम अहाँसँ कीनैत छी अहाँकेँ बनाबे लऽ देने छी ने बनेबै ओ आ कतेक पैसा हँ तऽ ओहिसँ बेसी हम नहि देब ओतबे हम देब ओ कहलहुँ एना करबै हम ओतबे हम देब अहाँकेँ पूरा ओकरा क्लीयर करबै मोबाइलके आ दू सए देबे एहिसँ बेसी हम नहि देब चार्जरके खराप छै चार्जरो देखि लेबै चार्जर देखि लेबै जे होइत छै कि नहि होइत छै हँ तऽ देखबै तऽ नहि ओ दय छी टाइम देने छी देखू दू सए से बेसी हम नहि देब हँ

ठीक छै ठीक छै राखू